आतां आमच्या वाठारांत म्हणलें जाल्यार आमच्या वाठारांत भोंवडेक येवच्या खातीर बरो हवा म्हळ्यार पाटणें दर्याचो देग आतां हांगा खूब पयसल्ल्यान पयसल्ल्यान लोक येतात आनी ह्या दर्याची खाशेल खासीयत म्हळ्यार हांगा लोकांची चड गर्दी आसना आनी तुमकां निवांत वेळ घालूं मेळटा हांगा तुमकां जाय तशी खावपाची आनी पिवपाची वेवस्था आसा तुमकां हांगा जेवन सुद्दां परवडटा अशें भितुनूच मेळटा हांगा दाव्या बाजून गेले जाल्यार तुमकां राजबाग तारीर ही बीच मेळटली आनी उजव्या बाजून गेले जाल्या तुमकां पाटणेम कोलम ही तुमकां बीच मेळटली आनी हांगा सनसेट तर तिनीय बी बिचा म्हणजे मदीं रावलो जाल्यार खंयच्याय बिचार सान तुमी सुर्य मावळटा तो पळोपाक शकता आतां तुमकां जर नावपाचें दिसलें जाल्यार तुमी खुशाल दरयान न्हावूं शकता तुमकां कांय जावूं नजो म्हण जीवरक्षकीय दवरिले आसात तुमकां कितें जालें जाल्यार ते धांवत येवून तुमकां मदत करतले भोंवडेक जर तुमी सांजेच्या वेळार आयले जाल्यार आनिकूच बरें कित्या काय म्हळ्या हांगा सूर्य मावळटा तो पळोपाक आनिकूच मजा येत सूर्य मावळटा तें दृश्य पळोवन मन एकदम सारकें प्रसन्न जाता आनी हांगा खुबशीं अशीं रेस्टोरंटां आसात ज्या जाग्यार तुमी हांगा अशे रावपाकय शकतात एक रात तुमी हांगा घालोवं शकता किंवा दोन रात हांगा घालोवं शकता अशी हांगा रावपाची वेवस्थायी आसा हांगा रेस्ट्रो रेस्ट्रोरंटान आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका विचारलें जाल्यार म्हजें मत हेंच आसतलें की तुमी सांजेच्या वेळार येवचें कारण सांजेच्या वेळार थंय इतलें सुंदर दिसता की तुमी कितेंय म्हणटली तुमी मुद्दम वचून पळयात तुमकां कयटलें कितलें बरें दिसता तें सो तें वातावरण इतलें थंड आसता की मन सारकें प्रसन्न जाता आनीक म्हाका अशें दिसता की तुमी पाटणें दरया दर्याचे देगेर वचून वेळ घालयचो आनी तुमी आपूण जायन ताजो आस्वाद किंवा आपूण जायन तें पळोन घेवचें